सहरसामे बहुत सारा महोत्सव मनाओल जाइए जाहिमे कि कोशी महोत्सव उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव महत्वपूर्ण अइ जाहिमे भारतके बहुत दूर दूरके हिस्साके बड़का बड़का नामीगामी कलाकारसब आबैए अपन प्रस्तुति दैए आओर एम्हर बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ पर्व त्योहारसब सेहो मनाओल जाइए जाहिमे कि जितिआ मधुश्रावणी चौरचन छठि दीपावली दशहरा ईसब बहुत महत्वपूर्ण अइ मधुश्रावणीमे लड़की नवविवहिता जे रहैए सेसब फूल तूल तोड़िकऽ आनैए अपन पूजा करैए भगवतीके फेर चौरचनमे दही फेर डाली ताली भरिकऽ साँझके चन्द्रमाके पूजा करल जाइए फेर सबके परसाद तरसाद वितरण होइ छै आओर सब आदमी चाँदसँ अपन मन्नत माँगैए